योग हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है योग हमें करना चाहिए योग योग से करने से कोई भी हमारे शरीर को बीमारी नहीं होती है फिर चाहे वह बात तनाव नियंत्रण करने की हो या उस देखभाल पाने की किसी भी प्रकार की बीमारी या तनाव या कोई भी अगर आपको शरीर में कोई बीमारी है उन सभी से आपको बचाव करता है योग उस पर इस्तेमाल करता है नियंत्रण करता है तो योग हमें करना चाहिए योग हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है